हेलो भाई तूने ओला ऊबर यूज़ की है ना यूज़ की है ना तो उसमें एक्सपीरिएन्स कैसा रहेता है क्या ड्राइवर सभी अच्छे होते हैं क्या वो दारू वारू तो नई पीते हैं या इस टाइप से कुछ फालतू बातें तो नहीं करते हैं या उनकी गाड़ी वगैरह की कंडीशन वगैरह सब अच्छी है और मतलब फ़ोकट की ज़्यादा माथा पच्ची तो नहीं करते हैं या फिर जो मतलब अच्छा व्यवहार नहीं है मतलब कुछ हरकतें अच्छी नहीं हों ड्राइवर की क्योंकि फ़ैमिली के साथ मुझे भी जाना है तो मैं सोच रहा हूँ ओला वगैरह का बुक करने का तो इसमें कोई परेशानी तो नहीं होती ना मतलब ज़्यादा किराया नहीं हो फालतू की झिकझिक ना करें इसमें एक्स्ट्रा कोस्ट खुद ना मांगे इस टाइप से कहीं दिक्कत तो नहीं आती ना जैसे कभी गाड़ी अच्छी अच्छी ना हो ए सी वगैरह चलाने में दिक्कत देता हो वो वहीं मतलब उनका कुछ अलग से चार्ज हो वो किसी रेस्टोरेंट पे बोलें यहीं आपको खाना है या इस टाइप से इनकी कोई पर्सनल वहाँ दिक्कतें तो नहीं होती ना भाई यही पूछ रह था मैं